शीत कोडी नुस्तें बांगड्याची मूल लोणचें तांबडी भाजी सांगटाचें हेम रोस आमलेट चणा भाजी दाळ किसमूर एड्डूर सरपाटेल ओसाळी भाजी वोटाणे भाजी नीरपणसाची भाजी पापड बिस्कूट मोडसो ताली पापलेट ताली सुंगटां थाली चेरीस पाव शेवयो बन्स तिसऱ्यो वडा पाव भजी चपाटी बटाटा कापा आंब्याचें लो लोणचें मोल सुंगटाची मोल किसमोर शाकुती सासवां आब्याची काडी चो चोकऱ्यो